एह्दे च स्हानू पुच्छेआ गेदा ऐ कि पंज इंटरनैशनल सिटी दे स्हानू नांऽ सनाने ऐ जियां कि पैह्ले आइया साढ़ा न्यूयार्क दूआ होइया साढ़ा लंडन त्रीआ होइया साढ़ा मुंबई ते चौथा होइया साढ़ा हान्गकांग ते पञ्मा होइया साढ़ा टोक्यो